हिते मेन मेन ॾिसण लाइ ऐं घुमण फ़िरण लाइ ॿ टे जॻहियूं आहिनि जंहिं में रण ऐं कच्छ आहे उहो ॾाढो हिते मशहूरु आहे उहो दुनिया भर जा माण्हू हिते किथां किथां माण्हू दूरि दूरि खां ईंदा आहिनि ऐं हिते ॾिसणु ईंदा आहिनि इंजॉय कंदा ईंदा आहिनि उहे चौॾहं जनवरी ते हर साल हिते रण ऐं कच्छ जो मेलो लॻंदो आहे जंहिं में मस्तु माण्हू पतंग उॾाईंदा आहिनि नंढा वॾा फैंसी पतंग घणई चटाभेटी कंदा आहिनि घणई माण्हू पतंग जी चट्टाभेटीअ में मज़ो वठंदा आहिनि उनमें जीअं ई कंहिंजो पतंग कटिजंदो आहे त काई पो चे काई पो चे जी आवाज करे गूंजजी वेंदो आहे पूरो रण ऐं कच्छ ऐं ॿी जॻहि मांडवी आहे मांडवी में बि बीच आहे उते माण्हू जाम सैरु करणु घुमणु फ़िरणु ऐं उते ऊंट जी सवारी कंदा आहिनि माण्हू ॿियो बाइक जी सवारी कंदा आहिनि उते बि माण्हू घणई इंजॉय कंदा आहिनि ऐं ॿियो आहे गांधी समाधि आहे हिते उते बि माण्हू ईंदा आहिनि ॿियो कमला पोट आहे पोट ते बि घणई माण्हू ॿाहिरां ईंदा आहिनि उहो वॾी वॾी शिपूं वग़ैरह ॾिसणु ईंदा आहिनि त इन नमूने असांजो पर्यटन मां घणेई असांखे फ़ाइदो थींदो आहे छो त पर्यटक ईंदा त असांजी कमाई थींदी ऐं असांजी कमाई थींदी त देश जो फ़ाइदो थींदो त इन में असांखे योगदान घणई ॾींदा आहिनि पर्यटक